मिकी घर पालने आह्ले जनावर बड़े गै शैल लगदे न उं'दे फायदे एह् न जि'यां तुस लाई लो कुत्ता अपने घर च पालेआ जंदा ऐ ओह्दे फायदे एह् न कुत्ता अगर घर च अस पालने आं उसी बच्चे आह्ला लेखा पालने आं होर ओह् साढ़े घरै दी पूरा दिन राक्खी करदा बिना किश लैते दित्ते होर ओह् इक ऐसा समझदार पालतू जानवर ऐ कि ओह् माह्नूआ कशा बी जैदा स्याना होंदा ऐ तां करियै मिकी जेह्ड़े पालतू जानवर पसंद न